सा अके बुं दे दिब्लाइ बिलोआवथ' अनेख रोखोमनि ना मोनो दिब्लाइ बिलोआवथ' नोङो अनेख रोखोम ना मोनो मोजांसिन नायानो जाहैबाय नोङो दे बुंसाय दे बुं दे दिब्लाइ बिलोआव ना मोनो एकसुलि ना खुरसा मोनो ना खुरसा ना खुरसा बहुद मोजां जानो बियो आरो बयबो ना खुरसाखौनो हो हो ना खुरसाया गैयाबाबो एडलिस माने दुइ किजि तिन किजि जेन'बा फवासेनिफ्राय लानानै दुइ किजि तिन किजिखौ आरामसे मोनो सासेयावनो दा बेनि गेजेरावहाय आरो मोनगोन नोङो ना खुसिया मोनगोन लोगोसे आरो ना सिंगि मोनगोन आरो ना मागुर मोनगोन बेफोरबादि अनेख ना दं आरोखि फेमासाथ' फेमासखा बिफोर नायानो मोजांना बेफोर जानायनि मानसिनि जानाय आदारावहाय बहुत मोजां बेयो बयबो बेखौ बयबो बेखौनो चइस खालामो बार्लिफोर मोनो बार्लिबो मोनो मोनो बार्लिया बिदिनो गैयाबाबो दस फनद्र किजिसिम मोनो मासेयावनो बेफोरबादि आरोखि दिब्लाइ बेथ' जागोन नुस'नो हाया गास'नो हाया गैयाब्लाबो

फरटि फाइभ फिफटि बिगेस मोजां मोजां मोजां